हाणे जीअं ॻाल्हि कयूं था की ॻाइण में असांखे डपु लॻे थो घॿराहट थिए थी की कीअं करिणो आहे असांखे ॻाइणो कीअं आहे जीअं हाणे ॻाल्हि कयूं था मां किथे बि वेंदो आहियां कहिड़े बि प्रोग्राम में वेंदो आहियां त मूंखे पहिरियों घॿराहट थींदी आहे की भई हेॾा सारा माण्हू आहिनि उन्हनि जे साम्हूं मां कीअं ॻाईंदमि कीअं मुंहिंजो गानो सुठो रहंदो गीतु सुठो रहंदो की न रहंदो मूंखे जामु घॿराहट थींदी आहे और डपु लॻंदो आहे पोइ मां छा कंदो आहियां उते वेंदो आहिया फ़क्शन में प्रोग्रामन में त हुते माण्हुनि सां ॻाल्हांईंदो आहियां पहिरियों जीअं माण्हू ईंदा आहिनि त उन्हनि सां मस्ती मज़ाक़ कंदो आहियां उन्हनि जे बारे में ॼाणींदो आहियां की भई कीअं कंदा आहिनि हू छा कमु कंदा आहिनि वग़ैरह ऐं मस्ती मज़ाक़ हीउ सभु हलंदो रहंदो आहे त उन वजह सां छा थींदो आहे पोइ मूंखे डपु घटि लॻंदो आहे और घॿराहट बि घटि थींदी आहे त हाणे पोइ मां जीअं ॻाइणु शुरू कंदो आहियां त जीअं पहिरियों मां ॻाल्हि कई की मस्ती मज़ाक़ कई सभिनि जे बारे में ॼाण वरिती त पोइ डपु मुंहिंजो घटि थी वियो उन खां पोइ जीअं मां ॻायो त मुंहिंजो सुरु जामु सुठो निकितो त मूंखे जामु यानी सुठी यानी ताड़ियूं मिलियूं यानी तारीफ़ूं मिलियूं